सरकारी अस्पताल तऽ छै बड्ड नीक छै सरकार तऽ बहुत ई आगाँ बढ़ेलखिन हेँ अस्पताल सभके खोजि कऽ खोलि कऽ गाँवमे शहरमे हरेक चीजके फायदा करै छै मगर की होइ छै कि सरकारी द्वारा जे मतलब कि हॉस्पिटल छै ने तऽ ओहिमे डॉक्टर सभ जे छै कनि ढिलाइ करै छै दवाइ सभ भी उतना अच्छा सभ नही रहै छै मतलब जे चीज होबऽके चाही से नहि होइ छै आ प्राइभेटमे जे छै कि सभ किछु मिल जाइ छै तुरन्ते ऑक्सिजन मिल जायत तुरन्ते दवाइ मिल जायत डॉक्टर सभ भी तुरन्त आबि जायत आ सरकारीमे तऽ ओते नहि होइ छै तऽ ओहि चलते हम सभ जेना गाँवमे छियै तऽ हमरा सभके तऽ गाँवमे अपना जजुआर गाँवमे तऽ ओत्ते बड़का हॉस्पिटल अभी नहि छै खुलल तऽ ओहि चलते हमरा सभके तऽ जाइ पड़ै छै प्राइभेटेमे आ बाँकी जेना छोटा मोटा भेलै जेना सर्दी खाँसी भेलै बोखार ओखार भेलै तऽ ओहिके लऽ कऽ तऽ चलि जाइ छी अपना सरकारिये अस्पतालमे तऽ मिल जाइ छै कोनो कोनो दवाइ सभ बाँकी कि जेना पूरा दवाइ सभ नहि मिल पाबै छै डॉक्टर उतना उपलब्ध नहि छै तऽ हम तऽ सरकार से इएह कहबै कि जजुआर गाँवमे भी बढ़िऑं हॉस्पिटल खोलबाओ बड़का टाके कि जाहिमे हरेक चीजके सुविधा होइ तऽ हमरा सभके बाहर नहि जाइ पड़ै हमरा सभके तऽ बाहर जाइ पड़ै छै दरभङ्गा मुजफ्फरपुर जाइ पड़ै छै तऽ कोनो बड़का इलाज पाति करबाबै पड़ै छै जेना ऑपरेशन भेलै बच्चाके ऑपरेशन भेलै पथरीके ऑपरेशन भेलै तऽ एइ सभके लऽकऽ तऽ बाहरे जाइ पड़ै छै ऑपरेशनके सुविधा तऽ अपना गाँवमे नहि छै आओर छोटा मोटा छै तऽ सरकारी अस्पतालमे भऽ जाइ छै अपना जजुआर गाँवमे आ बाहर सभमे जे छै सरकारियो हॉस्पिटल सभ छै बनल तऽ ओहि लागि तऽ हमरा सभके गाँव से जाइ पड़ते तऽ बाहरे जाइ पड़ते कि ने अपना गाँवमे छै तऽ हम सभ सरकार सऽ कहबै कि अपना गाँवमे कनि खुलबा दियौ बड़का टाके हॉस्पिटल बड़का सभके डाॅक्टर सभके बजाऊ जे हरेक काम अपना गाँवमे भऽ जाइ आ बाहर सभमे जेना छै तऽ हरेक चीजके उपलब्ध छै सरकारी भी डॉक्टर छै आ प्राइभेट भी छै तऽ हरेक चीजके उपाय भऽ जाइ छै वहाँ पर बाहर सभमे